गायन की बात की जाय तो गायन में कुछ महत्वपूर्ण पहलू आते जैसे उसका संगीत उसका गायक और उसके बोल

लय ताल इन सब को ध्यान में रखते हुए एक गाना बनता है और यह भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी गायक की आवाज वो सुर तक जा रही है कि नहीं क्योंकि कोई गायक बहुत ऊँचा गाता है और कोई गायक बहुत नीचे सुर पे गाता है जिससे कारण उसका मिलान नहीं हो पाता पूरी तरह से कभी कभी कुछ गाने कुछ अजीब से लगते हैं सुनने में क्यों क्योंकि सुर अच्छे नहीं होते तो जब कोई गायक गाता है तो उसके जो बोल हैं वो भी उसको आने चाहिए समझ में आने चाहिए और उसकी जो व्याख्या है वो पूरे तरह से एक गाने में समझ आ जाए किसी को ऐसा मिला के गाना बनाना पड़ता है जिसके वह से गाना अच्छा बनता है